یوں تو دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں اور پورے عالم میں الگ الگ مذاہب کا وجود ہوا ہے جیسے اسلام عیسائیت یہودیت ہندومت سکھ مت جین مت بدھ مت وغیرہ اور اسی طرح ان مذاہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے اسلام ان میں سے ایک ایسا مذہب ہے جو مجھے مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اسلام کی تعلیمات اور اس کی باتیں اور اس کے احکام اتنے اچھے اور پیارے ہیں کہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں اس میں خدا کا جو تصور پیش کیا گیا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی وہ اکیلا ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ ساری دنیا کا مالک ہے اور سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ طاقت اور قوت والا ہے اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس کی اتباع کریں اس کی بندگی کریں اسلام کے علاوہ مجھے کسی مذہب میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے